हेल' ओइ आब' मा खालामदों ए ओंखाम जाबाय नामा ए जायाखै जागायनोसो नागिरदों खामलाफोरखौनो मोना ओरै थांनानै रायलायहैबाबो ओरै थांनानै रायलायहैबाबो खामलाफ्रानो बेयाव दं बेयावनो बेयाव गायगोन बेयाव मागोनसो बुंहरो माइब्रा गोसोम गायनो नागिरदों रन्जित ओमफ्राय माबा मा होनो माइब्रा गोजा माइबाथ' ए माइब्राखौ खइ खिजि गाइनो नागिरदों औ खइ बिघा औ ए फानो नामा उनावहाय रन्जितखौहाय फास बिघा गायनो नागिरदों जोङो उनावहाय फान्देरनो मोननायनि ओमफ्राय माइब्राखौ माइब्राखौ बर'दिनाव जानोहाय गायनोल' जानायसै ए खामलानि खामलानि दामा बेसेथाइ नोंसिनि थिंजाय ए जोंनिजों साराय थिनस' होनो बारा औ बारासिन्द्राय ओमफ्राय ओंखाम जाबाबो फासस' थाखा बियो आलि खोग्राफ्रा बिखायनो दामा मिलाया मिलाया जाथारनानै दं नोंसिनिजोंसो नागिर हैनायसै दां औ दे बिदिबा आब' उनाव खबर लाहरफिनगोन दे आं औ दे